हमारे जौनपुर जिले में बहुत सी खेतियाँ होती हैं जैसे कि चावल कि खेत गेहूँ की खेती सरसों कि खेती बाजरे कि खेती और और अन्य पालन भी होते हैं जैसे कि मुर्गी पालन पशुपालन और घोड़े का भी पालन होता है ऐसी बहुत सी खेतियाँ और पालन होते हैं और जो हमारे यहाँ के किसान होते हैं वो बहुत ही अन्य सारे खेती करते हैं जैसे कि सरसों गेहूँ और चावल हमारे गाँव में जो होता है वो सरसों खेती और गेहूँ और चावलों कि खेती हर हर वर्ष होती है क्योंकि इसकी बहुत ही ज्यादा खपत होती है क्योंकि गोई गेंहूँ से रोटी बनता है और चावल से जो है आप पका हुआ चावल खाते ही हैं जिसको अंग्रेजी में राइस कहते हैं और गेहूँ को अंग्रेजी में वीट कहते हैं तो गेहूँ और चावल कि हमारे गाँव में बहुत ही ज्यादा खपत होती है शहरों में भी इस चीजों की बहुत ही खपत होती है क्योंकि गेहूँ के जो गेहूँ होता है उसको हम जब पिसवाते हैं तो वो आटे के रूप में होता है आटे से बहुत ही जा सारी चीज़ें बनती हैं जैसे कि नाद रोटी आप खाते हैं पीज पिज़ा जो आप खाते हैं ये सब गेहूँ और चावल से ही बनती है इसलिए गाँव के जो किसान होते हैं वो गेहूँ और चावल कि बहुत ही ज्यादा खेती करते हैं और इनको बहुत ही प्रमुख मानते हैं और जैसा कि हमारा उत्तर प्रदेश जो है गन्ने कि खेती से बहुत ही ज्यादा मशहूर है लेकिन गन्ने की खेती अब बहुत कम ही लोग करते हैं क्योंकि किसान जो है गन्ने कि खेती नहीं करते हैं गन्ने कि खेती से आप जो है गन्ना ही अन्य प्राप्त कर सकते हैं लेकिन गेहूँ और चावल की खेती से गेहूँ और चावल प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि गेहूँ और चावल आप हर साल खाते हैं हर दिन खाते हैं और हर महीने खाते हैं लेकिन जो गन्ना होता है वो आप कुछ समय तक कुछ उसकी मौसम तक ही खाते हैं उसके अलवा तो हमेशा गन्ना जो है गन्ना मतलब छु करें या गन्ने को गन्ने का रस पीकर हमेशा आप जो है अपना पेट नहीं भर सकती आप आप अपना पेट भर सकते हैं तो सिर्फ गेहूँ और चावल से इसलिए गेहूँ और चावल कि खेत बहुत ही प्रमुख मानी जाती उत्तर प्रदेश में लेकिन जहाँ हमारा उत्तर प्रदेश है गन्ने कि खेती से मशहूर है इसलिए किसान जो होते हैं अपना पूरा मेहनत और अपना पूरा पसीना जो है पसीना बहा कर जो है खेती करते करते हैं और वो खेती बहुत ही अच्छे से करते हैं खेती को अपना बेटे कि तरह जो है उसको पालन पोषण करते हैं और सिंेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेचाई भी एकदम बराबर से ही करते हैं